जी सर मैं नवीन बात कर अच्छा उसमें एक्चुअली क्या है बायरस हो सकते हैं एक्चुअली क्या आपने जो लिया था वो सेकेंड लैपटॉप था सेकेंड हैंड लैपटॉप था उसमें बहुत सी फाइलें हो सकती हैं जिस कारण से आप के लैपटॉप में एंटिवाइरस आ गए होंगे पहले तो आप उसको रेस्टोर कर सकते हैं एक ये ऑप्शन है अपने पास सर ये जो फाइल है उनको हटा सकते हैं जो ओल्ड फाइलें हों उसमें यदि कोई एक्सेल कि फाइल हों या फिर आपके और भी देख सकते हैं हम कुछ आइडियो विडिओ हो और आपको मैं एक बार सजेशन दूँगा ये कि आप न एक ऐंटीवायरस डलवा लीजिए यदि उसमें ना हो तो कोई सी भी ले लीजिये वायरस प्रो है वो आप वहीं से ले सक अच्छा नेट चलाते वक्त भी प्रॉब्लम जा रही है आपको जी तो सर नेट जो है आपके यहाँ आप नेट कैसे चलाते हैं अच्छा मोबाइल से चलाते हैं वहाँ पर क्या मोबाइल में आपके नेटवर्क कम आते होंगे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके मोबाइल फ़ोन मशीन में या आपका नेटवर्क कम हो उस सिम का तो आप एक बाई फाई लगवा लीजिएगा यदि आप कोई चीज जा ज्यादा यूज़ करते हैं आपका ज्यादा ऑफिस से वर्क है तो आप मोबाइल की जगह एक वाईफाई लगवा लीजिए तो क्या आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके चलाएँगे तो आपको डाटा भी मिलेगा और स्पीड भी फ फाइव जी मिलेगी अब फाइव जी आ गया है ओके ओके ओके